एह्दे बिच्च असेंगी पंज कंट्रियें दे नांऽ पुच्छे गेदे न जेह्ड़ी मतलब पूरे वर्ल्ड बिच्च हैन ते जेह्ड़े मतलब कि मिकी पता न कंट्रियां ओह्दे बिच्चा पंज कंट्रियें दे नांऽ न जियां अपना लग्जमबर्ग होई गेआ ब्रिटेन होई गेआ अमरीका होई गेआ अस्ट्रेलिया होई गेआ ते कैनेडा होई गेआ ते एह् हे पंज कंट्रियें दे नांऽ जेह्ड़े मतलब कि इस कवशन बिच्च पुच्छे गेदे हे